भारत देश ॾिसण वञू त सिंधियुनि जो देश चवण में कोई ग़लति न आहे सिंधी समाज सॼे भारत में इअ फहिलियल आहे की कुझु बि किथे कठिनाई कोन थी लॻे पर हींअर हाल जे समय में सभिनी खां वॾी कठिनाई आहे सॼे देश जी सॼे मुल्क जी आतंक सिर्फ़ु आतंक जो इहो आतंक पूरो थी वञे न हिन आतंक खे कढी छॾियूं नी पाणि मुड़नि मां कढी छॾियूं नी अने समुझो न सभु कठिनायूं तकलीफ़ूं परे थी वेंदियूं अने हिन आतंक जो नालो आहे हिकिड़ो ख़ाली पाकिस्तान हा भारत देश हींअर ॾाढो चङी तरह थो पुॼेसि पियो पाकिस्तान खे उहा त हाणे पाणि सभु ॾिसी रहिया आहियूं की पंहिंजा देश जा वड़ा प्रधान नरेन्द्र मोदी जी चङी तरह पुॼेसि पियो अने हिन पाकिस्तान खे पुॼण जे लाइ अहिड़े ज पाण खे प्रधानमंत्री जी ज़रूर हुई अने पाण खे मिली विया आहिनि ॾिसण वञू त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ खां पोइ उन्हनि जे अचण खां पोइ पाकिस्तान सां पाणि चङी तरह पुॼूं था ऐं आर्मी पंहिंजो आर्मी खेत्र पोइ पाणि पाणीअ जी नेवी चऊं हवा जी नेवी चऊं पंहिंजा कमांडो चऊं हुन सभु सभिनिनि में ॿ गणी ताक़त अची वेई आहे हिंमत वारा थी विया आहिनि हुन सभिनी जी हिंमत आहे सिर्फ़ु नरेन्द्र मोदीअ जी हुनजे करे हाणे पाण खे विश्व जी महासत्ता थियण जो लाभ मिलण वारो आहे उहे ॾींहं परे कोन्हनि की भारत देश हाणे विश्व जी महासत्ता थियण में बाक़ी आहे बसि उहे ॾींहं पासे में आहिनि ऐं मां जीअं चयो की भारत देश माना सिंधियुनि जो देश सिंधी माना केर सिंधी माना सॼे कुंढ कुंढुनि में देश जे कुंढनि कुंढनि में फहिलियल गुलाब जा गुल हा पैंजे सिंधियुनि जी ख़ुशबू गिटी गिटी में शहर शहर में ईंदी आहे घर में बि खाऊं था सिंधियुनि जो पीयूं बि सिंधियुनि जो पायूं बि लटो कपिड़ो सिंधियुनि जो माना मुंहिंजी वापार जी दृष्टि सां थी मां ॻाल्हि कया की भारत जो भारत जो त ठीकु पर विश्व जो कहिड़ो खूणो बाक़ी कोने जिते सिंधी पंहिंजो धंधो न कंदो हुजे नौकिरिनि में सिंधी ॾाढा घटि वेंदा आहियूं पंहिंजो मेन धंधो ऐं धंधे जे सवाइ कुझु बि नथो हले सॼे जॻ में पहिरियां धंधो धंधो आहे त नौकिरियूं थियूं मिलनि न भई इअं त कोन थी मिलनि ऐं पंहिंजे सिंधी समाज जा पंहिंजा जेके वॾा वॾी पाणि चऊं भारतीय जनता पार्टी जा मुखिया लाल कृष्ण अडवाणी जीअं आहिनि सॼे देश में अने हुननि त भई हिकिड़ो पाणि चऊं की उभ मां तारो उभ मां तारो खणी अचिणो नरेन्द्र मोदीअ खे प्रधानमंत्री ठातई अने हुनजे थकी अॼु भारत देश हेॾो अॻियां वधियो आहे त मां एतिरो चवण चाहींदसि की जो पंहिंजा वॾा लाल कृष्न आडवाणी ऐं नरेन्द्र मोदी इन्हनि जो जेको गठबंधन आहे उन्हनि गठबंधन जे करे पाणि अॻियां हली रहिया आहियूं अने अहिड़ो कोई कमु बाक़ी न आहे जिते सिंधी अॻियां न हुजे सदाई जीए मुंहिंजा सिंधी जीअनि अॻियां रहनि